आराधनां करतना आमची एक खास मानता असली एक प्रथा एक सांस्कृतीक प्रथा म्हटल्यार नाम जप करप तर नाम जप करतना आमी जप माळ घेता आनी एक एक एक एक मणी जे आसा ते फुडें फुडें हें करीत नाम घेत वयता तर हें जेन्ना आमी जप माळ घेवन जेन्ना नाम घेतात तेन्ना आमचे मनाक एक शांती अशी मेळटा आनी आमी जपमाळ करता तेन्ना आमच्या मनान जें किदें विचार आसा आमकां जें किदें देवा कडेन मागपाक जाय वा आमकां जे किदें उलोवपाक जाय तें आनी तेतूंतल्यान उलयता आनी आमचें मन हें सगळें आमी मनांतल्यान आमचे मनान किदें आसा तें सगळें आमी देवा कडेन व्यक्त करता ताका लागून आमचें मन एक हलकें जाता तशेंच आमचें मन अशें शांत उरता आनी जेणें करून आमचो जो एक रागिश्ट अशी जी आमची वृत्ती आसा ती आमची खंय तरी कमी जाता आनी सदांच अशें आमी नामस्मरण केलें जाल्यार आमची तकली सुद्दां सामकी शांत उरता थंड उरता आनी जेणें करून आमी बऱ्यातरेन विचार करूं शकता आनी आमी सगळ्यां कडेन उलयतना सुद्दां सारकें बऱ्या तरेन आमी सगळ्यां कडेन संवाद साधूं शकता